جیسا كہ ہم تمام لوگوں كو پتا ہے كہ شادیوں وغیرہ میں پانی كا جو پانی كی مقدار جو ہے یا پانی كا استعمال كافی مقدار میں ہوتا ہے كیونكہ كھانے میں جو شادیوں میں جو باراتی آتے ہیں ان كے كھانے كا انتظام كے لیے اسی طریقے سے باراتیوں كو پانی پلانے كے لیے اسی طریقے سے گھر والوں كو پانی پلانے كے لیے گاؤں والوں كو پانی پلانے كے لیے پانی كا انتظام كافی مقدار میں ہوتا ہے تو اس كا انتظام ہم كیسے كرتے ہیں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے كہ ہم انتظام كس طریقے سے كرتے ہیں تو ہم یہ كرتے ہیں كہ قریبی جو پانی سپلائر ہوتے ہیں پانی كو سپلائی كرنے والے جو ہوتے ہیں ان سے ہم رابطہ كرتے ہیں اور ان كو ان سے پانی ٹینک كے مطابق یا پھر عدد جتنے لوگ وہاں شادیوں میں آتے ہیں ان ان لوگوں كے ان لوگوں كے گنتی كے حساب سے ہم ٹینک كے برابر ہم پانی لاتے ہیں جیسے اگر پچاس لوگ شادیوں میں آنے والے ہیں شادی میں آنے والے ہیں تو ہم پچاس ٹینک لاتے ہیں اسی طریقے سے ہم بوتل كا بھی استعمال كرتے ہیں جیسے كھانے وانے كے لیے یا كھانے كھاتے وقت یا كھاتے كھانا كھانے كے دوران جو ہے ہم بوٹل بوٹل كا بھی استعمال كرتے ہیں تو بوٹل والا پانی بھی ہم منگاتے ہیں اسی طریقے سے ہم شادیوں میں كافی مقدارمیں پانی كا ہم انتظام كرتے ہیں